हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल बसि बढ़िया तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो

ॿियो सभु ठीकु आहिनि पुछिणो हुयो खीर जो अघि छा आहे

जी हा हलो मां चवां थी खीर जो अघि छा आहे खीर घणे रुपए लीटर आहे सठि रुपए अमूल गोल्ड अच्छा अच्छा ऐं हुनजो मदर डेरीअ जो इहेई रेट आहे हिक नमस्ते इंडिया जो बि ईंदो आहे उहो मां ॿुधो आहे उहो हा मां ॿुधो आहे उहो सुठो हूंदो आहे घाटो हूंदो आहे उहो

अच्छा उनमें मलाई सुठी ईंदी आहे मतिलब जेके जेके यूज कंदा आहिनि न हुननि ॿुधायो मूंखे की इहो सुठो आहे खीर

मलाई बि बढ़िया हा खीर बि घाटो आहे ॾाढो जीअं भैंस जो खीर हा उनजो बि इहेई अघि आहे हन हा उहेई न तॾहिं मां पुछा पई त हलो छो की हुन मां इहो उनमें ॾही वही सुठी ॼमंदी आहे हिन खीर में पाणी वाणी त पाणी वाणी त न छॾे ॾींदी आहे पनीर पनीर कढूं त पनीर मतिलब सुठो निकिरंदो या तिर निकिरंदो

हा हा हा हा न त मूंखे हो दबे वारो खीर ॾई वेंदो हो न हुन जो पनीर कढूं त पाणी पाणी निकिरंंदो हो पनीर तिर निकरंदो हुयो त हिनमें चङी तरह सुठो निकिरंदो त तव्हांजो सफ़ल वारा मटर हि रख जी अच्छा हो कद हो घणे ज त हुनमें ख़राब बि मतिलब दाणा ख़राब त न ईंदा आहिनि त हिक मां हिक ॿ दफ़ो हिक ॿ दफ़ो वरिता हा न किथां त भाॼी ठाही त हुन खां पोइ स्मैल पई अचे उनमें अलॻि तरह जी अलाए कीअं

हा अच्छा हा सही ॻाल्हि आहे हा हूं हूं त अच्छा सही ॻाल्हि आहे सही ॻाल्हि आहे हा हूं हूं हूं ऐं वरी छाछ वगै़रह हूंदी अथव मसाला छाछ मिट्ठी लस्सी त छाछ छाछ घणे छा आहे त हिते हुनमें घणी एम एल आहे हुनमें घणी एम एल हूंदी आहे जेका मसाला छाछ

हलो ठीकु हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल